देखु हमरासभ मैथिल भाषी भेलहुँ हमरासभ जे छै मइया सीताके वंशज भेलहुँ मैथिलवासी होएकेंँ नाते हमरा सभमे जे छै एकटा कि कहि सकए छिऐ जे जन्मजात गुण होइत छै जे हमरा सभमे एकता बहुत रहैत छै एकता जे रहै छै एकरासँ की होइत छै जे एकता रहएसँ हम अगर कतहुँ जाइत छिऐ तऽ सिर्फ हमर पौधेटा नहि हमर घरोकेंँ देखभाल हमर जे चाचासभ रहैत छै हमर जे पड़ोसी सभ रहैत छै ओ हमर घरके हमर पौधाके हमर पशुसभकेंँ हमर गायमाल सभकेँ भी देखभाल ओएह सभ करए छथिन हमरा ओकर तनिको चिन्ता नहि रहैत छथि जे केंँ करत देखभाल हमरा किछु करए पड़त हमरा जतए तक होइत छै हम करि दए छिऐ ओकरबाद हम अगर कतहुँ बेसी दिन लऽ चलि जाइत छी तऽ हम एकबार कहि दए छी यौ सुनु यौ चाचा सुन सुन सुनथुन ददाजी एनाछै जे हम बेसी दिन लए जा रहल छिएन्ह सँ हमर पशु माल सभकेँ हमर पौधा सभकेँ हमर घरक देखभाल करिहथि सँ हुनिसभ बढ़िआँ जेना देखभाल करैत छथि ओकर चिन्ता हमरा तनिको नहि छथि